ہاں پرانی نسلوں جو تھی وہ مطلب بہت کچھ دیکھتی تھی بہت کچھ ان کا مطلب ہوتا تھا نماز قرآن روزے ہر ایک چیز ہر ایک چیز سب کی عزت کرنا عزت بچانا سب کچھ جانتے تھے جبکہ نئی نسلوں میں تو ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا جا رہا اب رہی بات پرانی نسلوں میں شادی بھی گھر کے پسند سے ہی کیا جاتا تھا جب تک گھر والے نہیں بول دیا جاتا تھا جو بھی لڑکی دیکھ لو گھر والا دیکھ لیا جاتا تھا وہیں شادی بھی کر دیا جاتا تھا اور مذہبی میں بھی جیسے نماز قرآن روزہ سب کچھ کرتے تھے پہلے کی زمانے کے جو تھے پرانی نسلیں آدمی انسان اور آج کل کے جو ہے بچے وہ اس اس کا کچھ بھی نہیں ہے مطلب اب تو ریلس بناتے ہیں بیڈیو ڈالتے ہیں نہ نماز نہ قرآن کسی چیز کے پابند نہیں ہے پیسوں کے چکر میں ہر ایک چیز پہ ریلس بنا بنا کے ڈالتے ہیں اس کے لیے اور شادی بھی لو میرج بھاگ کے سب کچھ پتا نہیں کیا کیا کرتے ہیں جبکہ پرانے نسلیں ایسے نہیں کرتے تھے وہ جو گھر والے بول دیا جاتا تھا وہی کرتے تھے یہی سب ہے پرانی نسلیں جو ہے بہت مطلب سب کے ادب بھی کرتے تھے جبکہ نئی نسلوں میں ایسا کچھ دیکھا نہیں گیا ہے جو اپنے مرضی کا وہی کرتے ہیں پرانی نسلیں جو تھیں قرآن سب کچھ میں مطلب تھے گھر والوں میں سے بھی